में ज़्यादातर की समाचार वो हिन्दी में देखती हूँ लेकिन कभी कभी में इंग्लिस का भी समाचर ले आती हूँ क्योंकि हिन्दी के भाषा के साथ हमें इंग्लिस भी जानना चाहिए अगर हम अंग्रेज़ी नहीं जानेगें तो हम अगले कंट्री और अगले देशों के साथ कैसे बात कर पाएंगे अगर एक मतलब व्यक्ति बाहर देशों से आया है तो हम उन से कैसे बात कर सकते हैं तो वो बात करने के लिए मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ता है और हिन्दी मेरा मात्र भाषा है जो मैं ज़्यादातर कि समाचार हिन्दी में पढ़ती हूँ और हमारे गाँव में और हमारे क्षेत्र में हमारे जो स्थानीय भाषा है वो हिन्दी है और हिन्दी में बहुत समाचार आते हैं और वो सब हमारे गाँव के लोग पढ़ते हैं और बहुत कुछ लोग जानते भी हैं और मैं भी हिन्दी समाचार पढ़ती हूँ और कभी कभी इंग्लिस के अभी गान ले आती हूँ और कभी कभी कोइ छोटी छोटी जो मागाज़ीन होती है वो भी कभी मैं ले आती हूँ